सभ उटीके तरफ घुमऽ लेल गेल छी बहुत अच्छा घुमऽमे लागल छै हम दस या बारह दोस्तोके साथमे गेल रही अहाँके आओर उधर साउथमे उटी अऽ कन्याकुमारी अइ सभमे जाकऽ घुमिकऽ घुमऽ लेल बहुत अच्छा लागल हमरा सभके आओर

बहुत मतलब खुशी मिलल घुमिकऽ

दोस्तोमे हमरा पते नहि चलल कि पन्द्रह दिनके समय हमरा केना निकलि गेलै लेकिन बहुत आनन्द मिलल घुमऽमे ओकर बाद सभ दोस्त मिलकर खाना वाना भी खाइ छलियै घुमै छलियै देखै छलियै प्लसमे घुमैके यात्रामे इएह छै कि थोड़ा अपन देखभाल खुद ही राखऽ पड़ै छै आओर घुमैसँ लोकके घरसँ अच्छा फील होइ छै अइ लेल कि बाहरमे देखै छियै हम अहाँ कि कइ ढ़ङ्गके लोक छै कोइ ढ़ङ्गके बोली व्यवस्था छै रहन सहन छै हूँ ई सभ अपना मनमे फील करै छियै फिर अइ ढ़ङ्गसँ हँ कुछ दिमाग भी रिलेक्स होइ छै बोझ भी हल्का होइ छै हूँ लेकिन घरके अन्दर ही काम करिते करिते मोन घुटऽपर लागल रहै छै अइस अइ सभसँ कनि काम भी जरूरी छैपर कामके साथ साथ घूमना भी जरूरी रहै छै अइ सभके ध्यान मनुष्यके रखबाक चाही अइ सभसँ कनि माइन्ड फ्री रहै छै घुमऽके लेल हँ ई भी जरूरी छै कि मतलब अपना बजट भी लेकिन हँ बजट भी जरूरी छैपर उ सभ आदमीके करबाक चाही नहि तऽ घरके अन्दर की छै बस काम काम काम लेकिन घुमना भी जरूरी छै हूँ

हमरा अहाँके एकैटा छै कि सभके लऽ कऽ चलबाक चाही हूँ